ہم لوگ جانور وغیرہ پالتے ہیں اور ہم لوگ دیسی طریقے سے جانور پالتے ہیں اور جیسے پرانے زمانے سے باپ دادوں کے دیکھتے آئے ہیں اسی طرح سے پالتے ہیں جو ہمارا دیسی طریقہ سے پالا جاتا ہے باقی وہ اور جو ہے امریکہ میں لوگ الگ طریقے سے پالتے ہیں انگلینڈ میں الگ طریقے سے پالتے ہیں اور ہمارا الگ طریقہ ہے پالنے کا ہم لوگ جو ہے دیسی سے طریقے سے پالتے ہیں اسے پالا جاتا ہے جو دیکھتے آئے ہیں باپ دادا جو پالتے ہیں اسی طرح پالتے ہیں وہ اگر اس کو کوئی مج جے بخار آ گیا تو دیسی دوا دینا اور کچھ ہوا جسے اس کا پیٹ اگر جھرنے لگا تو اس کو الگ طریقے سے دیسی دوا دینا دودھ کم کر رہی ہے تو اس کے لیے ہمارا دیسی دوائی ہے گھاس وغیرہ ہے وہ ڈالتے ہیں جو دودھ کرنے والیا گھاس ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اگر جس سے اگر کوئی لنگرا لوننگریی ہو گئی تو اس کے لیے ہمارا دیسی دوائی الگ ہے اسی طگہ سے پالتے ہیں ہم لوگ اور مویشوں کو کچارہال جو ڈالنے کا ہمارا الگ الگ طریقہ انداز ہے ہم اس کو گھاس کے ساتھ سوکھی اناج ملاتے ہیں وہ سوکھی جو ہے جو چارہ وہ ڈالتے ہیں اسی طرح کے اس کھلاتی پلاتے ہیں ہم لوگ اس کو چرانے بھی جاتے ہیں کھیت میں اس کو کھیت چلانے بھی جاتے ہیں جو ہے ہمارا جو ہے پالنے کا طریقہ الگ ہے جو جیسے کہ ہم لوگ اور ہم لوگ جو ہے اس کو جب گرمی پڑنے پر مویشیوں کو دوپہر میں دھوتے بھی ہیں چھاؤں میں رکھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں اگر زیادہ سردی پی تو اس کے لیے ہمارا الگ طریقہ ہے وہ شروتی کا بورا سے گھیرتے ہیں سردی کے لیے ان کو بچاتے ہیں سردیوں میں ان کے اوپر سوتی کا جو ہے بوورا وہ سب ڈالتے ہیں تاکہ وہ سردی سے بچی رہے یہی سب طریقہ ہمارا دیسی طریقہ ہے بچانے کا اور پالنے کا ہم لوگ اسی طرح پالتے ہیں اور ہم لوگ اس پالتے ہیں تو ہمارا اس کا دودھ کا بھی طریقہ الگ ہے ہم لوگ صبح سام نکالتے ہیں جی طقے جو ہم لوگ پالتے ہیں اسی طرح سے ان کا بچرا کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے دیسی طریقے سے ہی اور یہی سب طریقہ ہمارا دیسی طریقہ ہے پالنے کا اور جو ہے ہمارے یہاں وہ ان کو دھان کی پتیاں بھی کھلاتے ہیں جب وہ کمزور پڑنے لگ جاتی ہے تو اسی طریق